हेलो हँ कहियौ अपने सर श्रीमान नमस्कार नमस्कार अँ ठीक ठाक छै यौ की कहू आमदनी नहि महँगाइ बड बुझलियै ने ओहिमे सिर धुनैत रहैत छी आँ यौ पेन्शन तऽ बड़ थोड़ छै ने यौ महँगाइ पेन्शन ई दिन राति दश गुन्ना बढ़ैत छै अथी जेकाँ नहि छै जे नमरतै चीट जकाँ जे केना मारबै एकटा निश्चित राशि छै आ महँगाइ एकदम बेलगाम छै की की हँ की कहलियै हँ हँ हँ हँ हँ तऽ नहि मैडम अध्ययन अध्यापने चलैत छनि हँ ख खर्चे मूलतः अछि ने नहि से तऽ भेटैया से तऽ भेटैया सरकारोके नहि कोसैत छियै हँ हँ महँगाइ तऽ कहैत छै जे बे आदमिए सब सेहो करैत छै व्यापारिए सब कते नियन्त्रण रखतै सरकारे हमहुँ ओहिमे देबै तऽ हँ तऽ हँ

हँ नहि नहि नहि से नहि बनाउ ओते भगवानक कृपा अछि बुझलियै ने आ एहि देशक माटि पानिमे ओ छै ओ छै की बड़ा भावनात्मक भावनात्मक लगाव रखैत छै माय बापसंँ नहि नहि सिर्फ से हमर घरक संस्कृति ओहन ओहन नहि छै बुझलियै ने ओ ओ घास खा लेतै लेकिन इमहर अनैतिक खेती काज नहि करतै महँगाइ से जूझि लेतै एक साँझ नहि खेतै आँय नहि नहि ओहि पर छै ने ओहि पर तऽ चलि रहल छै कलयुगमे राम आधारा जी सब पापके हरण हेतै जी जी जी आ नहि हेतै हेतै महँगाइ तते भाड़ा भऽ गेलै हँ ने ट्रेन तऽ छै लेकिन ओएह कखनो कखनो चलैत छै एके दूटा गाड़ी देने छै नमस्कार